जी नमस्ते मेरे बच्चे हैं मेरे को शू चाहिए और अच्छे क्वालिटी की चाहिए जो कि बहुत ज्यादे दिन तक चले और रेंज सही रहे कम दाम रहे ज्यादा काम रहे और हमको कल क्वालिटी का जूता मने बच्चे के लिए जरूरी है एक ऐसा दीजिए कि ताकि हमेशा पहने कहीं आने जाने के लिए भी रहे और एक ऐसा दीजिए कि वो दौड़ने और चलने वाला जूता अच्छा अच्छा क्वालटी के अपना रहे हाँ हाँ हाँ अब वही दे दीजिए आठ नौ नंबर का दे दीजिए नौ न नौ नंबर आठ नंबर और पाँच नंबर का हँ लेकिन अपना पैसा भी बता दीजिए जितना अ नहीं जितना कोई बात नहीं नई लोकल ले कर लोकल ले कर क्या करेंगे आज लेंगे कल निकल जाएगा तो उससे क्या फायदा इससे अच्छा कि सस्ता सस्ता बार बार उसको अफ़सोस करना पड़ता है महँगा रहता है तो कुछ दिन तक चलता है तो हमको अच्छा ही क्वालटी के आप जो भी आप जो भी निकलवाइए अच्छे क्वालटी का निकालिए क्योंकि इसके बारे में हमको तो मालूम नहीं है कि अच्छा है कि खराब है क्योंकि अच्छा समा हाँ ठीक लेकिन अच्छा अच्छा समान आप देंगे क्वालिटी अच्छा देंगे तो आपको मैं बार बार मौका दूँगी मंगवाने के लिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ लेकिन ये कहने कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कह दी तो खूब हाईए फाई रेट लगा दीजिएगा रेट सही से लगाइएगा अरे अब मैं आप दुकानदारी में दुकानदारी करके बैठ गई हूँ मैं दुकानदारी की हूँ कि दुकानदारी का रेट क्या होता है लेने वाला रेट कुछ और मिलता है देने वाला रेट कुछ मिलता है कुछ लेबल उसमें उसका प्राइज कुछ और लगा दिया जाता है मैं मैं जानती हूँ सब लेकिन ये सब बात आप करेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा आम हमको अच्छा क्वालिटी और अच्छा रेट से मिलना चाहिए हाँ हाँ क्योंकि